गामियारि आरो नोगोर आरि ओनसोलफोराव बेरामफोरा बांनायनि सायाव आं बिखौनो बुंनो सानोदि जे बेमारफ्रा मानो थाखाय बांलाङो आरो माबोरै बांलाङो जोंहा जेब्ला बेमारा जेब्ला जाजेनो फिसा समावनो माखालामो जों मोजां रोखोमै डकटरफोरजों नायजाया लासेनो बो ट्रिटमेन्ट खालामा लासेनो मुलिफोरखौ बाहायनायनि सायावबो माने देहायाव एफेकत जानानै मा जालांयो बाराय लांनायनि चान्स थायो आरो लोगोसे जोंनि थानाय आरो जानायफोरनि सायाव जोङो मोजाङै सिनस्यार नङा बेनि थाखायनो उनाव बारायलांबाय थानायनि चान्स थायो लोगोसे जोंहा माखालामो बेमार एसे जायोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव अजाफोर नायनाया बांसिन मानो थाखाय अजा नाययै नाययै मा खालामो जोङो डकटरजों नायजाला बिदिनो बेमारा बांलांबाय थासिगोन जे नांगौ रोखोमै नायजानो गोनां जायो डकटरजों जि बेमारखौ नाजानांगौमोन जि डकटरनाव नायजानांगौमोन बेखौ नायजानानै जोङो जि बिमारनि जि मुलि मिदिसिन बे बुसथुखौ जोङो होनायबा दाइ मावहोनाय जायैनि थाखायनो बेरामफ्रा बांलाङो आरो बेफोर बायदि माने सम मथे जे मेदिसिन लायै बेफोरनि थाखायनो जोंना बेरामफ्रा बांलांयो बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ बेमार जायोब्ला डकटरनाव थांनांगौ आरो मोजां चेकाफ खालामनानै बै जि बेमार जादों बेनि मिदिसिन फोरखौ मोजाङै सम मथे जानांगौ आरो डकटरनि बोसोन फोरखौ मानिनानै जोङो सोलिलांनांगौ अब्लानो जोङो बेराम फोरनिफ्राय थाब राहा मोनगोन थाब राहा मोनगोन आरो मोजाङै माने सौसिलांनो हागोन